जय झूलेलाल दिल्लीअ जे परिवहन जे बारे में ॻाल्हि करियूं त ॿिए शहरनि खां ॿिए स्टेटनि खां थोरो वधीक आहे सुठो जो की हीअ देश जी राजधानी आहे ऐं सुठो हुजणु बि घुरिजे हिन में मेन जेको योगदानु आहे दिल्लीअ जी मैट्रो जो आहे ॾाढे वॾे जाल जे हिसाब सां फहिलियलु आहे ऐं दिन ब दिन तरक़ी बि करे पई माण्हुनि खे घुमण लाइ सभिनि खां बढ़िया जेको सो सोघो सुठो तरीक़ो आहे उहो मैट्रो आहे मुंहिंजे हिसाब सां हिन में गर्मी जो मौसम बि आहे त मैट्रो में तव्हां थधी थधी हवा खाई आराम सां घुमी सघो था घुमण लाइ जेतिरा बि शयूं आहिनि जॻहियूं आहिनि दिल्लीअ में क़ुतुबु मिनार थी वई या इंडिया गेट थी वियो या लोतस टैम्पल थी वियो या राष्ट्र्पति भवन थी वियो या इंडिया गेट थी वियो या इन शयुनि लाइ मैट्रो जी कनेक्टविटी ऑलरेडी उन में आहे ॿी अगरि शइ चयूं त असां दिल्लीअ जे अंदरि जेकी रेडियो टैक्सी चवंदा आहियूं असां जेको असां मोबाइल ते जेकी एपलीकेशन ते बुक कंदा आहियूं हू बि करे सघंदा आहियूं उन में घणी तरीक़े जूं ईंदियूं आहिनि तव्हां पूरे ॾींहं जी बुक करे सघो था या जॻहि जॻहि जी करे सघो था दिल्लीअ में ऑटो बि अवेलिबिल आहिनि तव्हां घुमण लाइ उन खे बि यूस करे सघो था बाईक जेकी किराए ते आहे हू वधीक अवेलिबिल कोन्हे हिंदुस्तान में हिते दिल्लीअ में बट तव्हां टैक्सी ऑटो मैट्रो बि यूस करे सघंदा आहियो ॿी की हिकिड़ी जेकी ज़रूरत आहे दिल्लीअ जे अंदरि मूंखे लॻे थो की ॾाढे देशनि में मां घुमी आयो आहियां हुन में हरु वॾे शहर में जेको बि राजधानी हूंदी आहे या को सुठो शहरु हूंदो आहे हुन में हिकिड़ी बस हलाईंदा आहिनि जेकी पूरो ॾींहुं घुमंदो रहंदी आहे तव्हां किथे बि लहो किथे बि चढ़ो हिकु ॾींहं लाइ तव्हांखे तव्हांखे टिकिट मिलंदी आहे त हू हुन जी ज़रूरत दिल्लीअ में आहे सुठी हिकु सरकार खोले हिकिड़ी बस हिन में अठ ॾह बसूं हूंदियूं आहिनि जेकी हर समय चकर काटींदियूं रहंदियूं आहिनि हलंदी रहंदी आहे रुकंदी कोन्हे तव्हां किथे बि लहो स्टोपिज ते अट्रैक्शन जेतिरा बि हूंदा आहिनि हुन ते तव्हां वञी सघो था छो की किॾे बि बुज़ुर्ग माण्हू ईंदा आहिनि या का बि ईंदा आहिनि त मैट्रो जेकी आहे बिल्कुलु हुते पोईंट ते कोन छॾींदी आहे अॻियां वञी करे हलिणो पवंदो आहे त अगरि तव्हां प पर्यटन जे हिसाब सां अगरि सरकार हीअ फेसिलिटी ॾे माण्हुनि खे त हू सुठो रहंदो मुंहिंजे हिसाब सां जय झूलेलाल